इत्थें ते साढ़ी इस जम्मू जम्मू बिच्च जम्मू डिस्ट्रिक बिच्च ते इत्थें बड़े ध्यार मनाए जंदे ऐ जियां कि लोह्ड़ी देआली होई गेई रक्खड़ी होई गेई टिक्कें होई गे इत्थें इक इक ध्यार ऐ जेह्ड़ा ओह् बच्छदुआ ऐ लोक सालो साल इत्थें मनांदे न ते इत्थें झिड़ी मेला बी लगदा ऐ ते बहु मेला बी लगदा उत्थें जम्मू बड़ा बड्डा मंदर ऐ राजें दे बेल्लें दा ते ओह् लगदा ऐ ते हून जेह्ड़ा जम्मू जेह्का चिड़ी मेला लगदा ऐ ते उत्थें ते ओह् हर साल जेह्ड़ा ऐ ओह् मेला लगदा ऐ ते ओह् बाबा जित्तो दी याद बिच्च ते बुआ कौड़ी दी याद बिच्च ओह् मेला लगदा ऐ ते उं'दी बी बड़ी बड्डी क्हानी ऐ कि कि'यां कि'यां बाबा जित्तो इत्थें आए हे ते फ्ही उनें उत्थें खेतीबाड़ी करियै उत्थै सारा ओह् कीता हा उ'नें पूरा अपना घर बाह्र सारा बसाया हा पैह्लें ओह् कुदे होर रौंह्दे हे फ्ही ओह् उत्थें गे हे ते उं'दी याद बिच्च गै उत्थें इक मंदर बने दा ते उत्थें उं'दी याद बिच्च केह् होंदा कि उत्थें मेला लगदा बड़ा बड्डा ओह् साल दा दसंबर म्हीने शायद नंबवर जां दसंबर म्हीनै इ'यां गै किश लगदा ऐ ते मि ज्यादा पता ते नी ऐ ओह् किस म्हीनै लगदा पर मि लगदा कि ओह् इ'यै ठंडु दिनै गै लगदा ओह् मेला ते उत्थें ज्यादातर उत्थें बड़े पजाबिये लोग औंदे ते ओह् केह् करदे उत्थै जेह्ड़ी जेह्की बी उं'दी फसल बगैरा होंदी ऐ फसल होंदी ऐ किश बी फसल होऐ उत्थें ते कनक होंदी ओह् उत्थें आंदे ते अपनियां अपनियां ओह् छड़ियां लेइयै आंदे ते उत्थें चाढ़दे ओह् ते फ्ही ओह् उत्थें जेह्दा मन करदा जियां मतलब इक जेह्दा मन करै ओह् इक दिन र'वै दो दिन र'वै ते ओह् रेही सकदा ऐ ते नेईं तां केईं लोक केह् करदे कि उत्थें मत्था टेकियै ते बापस जंदे ते उत्थें आखदे न कि उस दिन केह् होंदा कि जिस दिन उत्थें चिड़ी मेला होंदा ते उत्थें मतलब आखदे कि उत्थें जेह्ड़े पक्खरू होंदे ओह् बी जेह्ड़े न चौकियां लैंदे न ते में ते में ते कदें उत्थें गेई नेईं ऐ में जाचेआ बी नेईं ऐ में ते कदें चिड़ी मेलै गेई नी ऐ मेरा मन ते बड़ा होंदा पर ठंडु दे दिन होंदे ते कन्नै उत्थें फ्ही जेकर जैल्लू बी उत्थें चिड़ी मेला लगदा ते उत्थें गड्डियें दी छूट बी थोह्ड़ी घटी जंदी ऐ ते ओह् गड्डियां कुतै दूर खड़ोदियां फ्ही इन्ना पैदल कु'न्नै चलना ऐ ते धुप्प धुप्प होऐ बरखा होऐ ते फ्ही बड़ा मुश्कल होई जंदा धुप्प बरखा बिच्च ते दिक्खने आं जदूं सब्बब बनेआ ते इक बारी ते में बी चिड़ी मेला जाना चाहन्नी आं ओह् में मिगी लगदा ऐ कि चिड़ी मेला जेह्ड़ा ऐ ओह् मेरे ख्याल बिच्च सत छे सत्त अट्ठ दिन जेह्ड़ा ऐ ओह् मेला लगदा ऐ ते उत्थें फ्ही लंगर बी लगदे प्रसाद दिंदे लोकें गी ते ओह् मेला जेह्ड़ा ऐ इत्थें बड़ा बड्डा मेला होंदा ऐ झिड़ी मेले दा बी झिड़ी मेला जेह्ड़ा बड़ा बड्डा होंदा बाकी ते होर बड़े ज्यादा ध्यार मनाए जंदे इत्थें टिक्का होई गेआ रक्खड़ी होई लोह्ड़ी होई जैल्लू नमां साल जियां जियां गै पराना साल मुकदा ऐ ते ओह् नमां साल आंदा ऐ ते उ'यां पैह्ला ध्यार जेह्ड़ा होंदा ऐ ओह् पौंदी पौंदी ऐ लोह्ड़ी दा ध्यार लोह्ड़ी दा ध्यार गै औंदा ओ ते ओह्दे बाद बस शुरू होई जांदे ते लोह्ड़ी बिच्च केह् होंदा कि ओह् जेह्की लोग केह् करदे सारे अपने अपने घरें अग्ग बालदे ते उसी जेह्ड़ा बी प्रसाद असें बनाए दा होंदा ऐ ओह् अग्ग बिच्च इक अखरोट दबदे न अखरोट दबदे ओह्दे बाद ओह् जेह्ड़ी अग्ग असें बाली दी होंदी उसी ते अस इक देवता दे रूप बिच्च दिक्खने आं ते उसी अस अर्ग दिन्ने आं ते अर्ग देइयै ते ओह्दे ओह् चार चबक्खें फिरियै ते मत्था टेकने आं ते फ्ही अस शामी दी रुट्टी जेह्ड़ी ऐ खन्नें आं